ہندوستان کے اندر نقل و حمل کا نظامی مسلث ترقی کر رہا ہے کیوںکہ آج کے زمانے میں ٹرین ہوائی جہاز اور گاڑیاں وغیرہ اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی گاڑی موجود ہے لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا بلکہ پہلے لوگ گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور ان کے سفر کئی کئی مہینے لگتے تھے لیکن آج کے ٹائم پر سفر اتنا زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ آج کچھ ہی گھنٹوں میں لوگ میلوں کا سفر بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں چاہے وہ ہوائی جہاز سے ہو سفر کرے یا ریل گاڑی یا کسی گاڑی سے لیکن آج بھی سفر کے دوران بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام لوگ کو جیسے کہ ہمارے یہاں زیادہ بڑی سڑکیں نہیں نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں اور سڑکوں پر لائٹ بھی نہیں ہوتی کہ جس وجہ سے گاڑی والوں کو کافی پریشانیاں ہوتی ہے اسی طرح سے ہوائی جہاز کے ٹکٹ اتنے زیادہ مہی مہنگے ہیں کہ عام آدمی کو اس پر چلنے کے لیے اپنی کمائی کا بہت سارا حصہ دینا پڑتا ہے اسی طرح سے ریل ریلوے میں بھی کرایہ کافی مہنگا ہے اور اگر ریلوے میں کرایہ سستا ہے بھی تو ان ڈبوں میں اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ ڈبوں میں چڑھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان سب چیزوں پر غور کرے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور عام لوگ کے حالات کا خوب جائزہ لے تاکہ عام لوگ بھی اگر کہیں ہی گھومنے کا ارادہ کرے تو ان کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کر بس کر سکے